जबलपुर ऐसे तो त्यौहारों का ही शहर है यहाँ पर रहने वाले लोग सभी त्यौहारों को बहुत अच्छे से मनाते हैं लेकिन कुछ ऐसे त्यौहार हैं जिनके लिए जबलपुर ज़्यादा प्रसिद्ध है जैसे कि दशहरा दशहरा में जबलपुर की रौनक कुछ अलग ही देखने लायक़ होती है यहाँ पर नौ दिन कुछ अलग तरह की चमक होती है जो दिन और रात बराबर होती है दिन से ज़्यादा रात में दशहरे की चमक देखने मिलती है और बहुत दूर दूर से लोग भी जबलपुर के दशहरे को देखने आते हैं हमें भी ऐसा लगता है कि शायद जबलपुर के जैसा दशहरा कहीं और नहीं हो सकता या हमें यहाँ का किसी दूसरी जगह के हिसाब से हमें यहाँ का दशहरा ज़्यादा पसंद आता है और इसके अलावा नर्मदा जयंती जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है इस लिए यहाँ पर नर्मदा जयंती पर बहुत धूम धाम से मनाई जाती है बहुत अच्छी तरह से नर्मदा जी की पूजा आरती की जाती है और लोगों में भंडारे बाटे जाते हैं तो यह भी जबलपुर का एक प्रमुख त्यौहार होता है इसके अलावा मकर संक्रांति होली दिवाली है त्यौहार भी यहाँ के लोग सब कुछ ही बहुत अच्छे से मनाते हैं और हर त्यौहार की रौनक यहाँ पर देखने को मिलती है इसके अलावा यहाँ पर बैसाखी ईद जैसे त्यौहार भी मनाए जाते हैं जबलपुर में हर तरह के धर्म के लोग भी रहते हैं इस लिए हर धर्म के हिसाब से उनके त्यौहार सभी अच्छी तरह से मनाते हैं